आंना बादायलायनाय दंमोन बेनो जाबाय मोसानाय आं माबाफोर स्कुलाव एबा कलेजाव जेरावखि जाया प्रग्राम जायोब्ला आं बाहाय मोसाहैयोमोन रंजाहैयोमोन आं बादायलायहैयोमोन मोसानायनि आरो आङो जेरावबो माबाफोर जाबा आं बेफोरावबो बाहागो लायोमोन मोसानाय खारनाय बारनाय गासैबोआव आं बाहागो लायोमोन आरो गोसो होनानै मोसायोमोन आं फाव फेसन देखायनानै एक्टिं लानानै गासैबावबो आं बाहागो लाजोबोमोन आरो आरो आं आं जिखु प्रग्रामफोर जाबा आं गासैबावबो बाहागो लाजोबनो लुगैयोमोन आं मोसानाय खारनाय बारनाय गासैबावबो बाहागो लाजोबनो लुगैयोमोन